हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ ठीक ओ बस ठीक ठाक जी ठीक ठाक अच्छा अच्छा आहो ओह् ते खोल्लना ऐ पर जेह्ड़ी जगह ऐ ओह् मेन उप्पर ऐ आओ जाई ऐ लोकें दी आओ जाई ऐ अच्छा आं नेईं ठीक ऐ आमीं सोचा ना की कोई कम्म खोह्लचै ते एह् कम्म ठीक ऐ नर्सरी आह्ला मतलब की लोकें दी थोह्ड़ी आओ जाई होनी चाहिदी होर केह् आं एह् आह्ला कम्म ऐ बी निं ऐही उत्थें आं खोह्लने आं भी जल्दी कोला जल्दी आं आं ओह्दे आस्तै भी जदमीन तुसें दिक्खनी नी लेवल ऐ नी अच्छा

आं आं म्हाराज अज्ज दे टैम उप्पर इयै चला दी आं ओह् ते सारे थ्होई जाने् त्यार होई जाने बाड़ी उप्पर ठीक ऐ जी ठीक ऐ